कृषि उद्योगके खेतीबाड़ी अपने तऽ नहिये करै छी तहन बटाइयै करै जाइया सामूहिक काज जे है छै ग्रामीण कोनो भेलै ओहि मे सहयोग करैत रहै छनि जे जहाँ तक जे होइया से नीकक संग दै छियनि जे गलत रहै से ओकर गलत जे सही रहै छै से सही